हमसभ हर रङ्गके पौधा उपजबै छी जेनाकि फूल उपजबै छी फूल रहय दियौ गोसाँइकेँ पूजै छी हम तऽ गोसाँइके लिए फूल रहय दियौ जे अथीके उड़हुलके गाछ लगबै छी उड़हुलके गाछ लगयलासँ फैदा यए हमरा जे गोसाँइके पूजा करयके भेल गोसाँइ हमरा सत्रह गो गोसाँइ छै हुनका पूजा करयमे सुविधा होइए ताहिके बाद रहय दियौ जे हमरा जे फसल लगबै छी परवलके खेती करै छी परवल रोपि दै छी परवलमे हमरा खेती होइए तऽ ओ परवलसँ अपने सबजी ताजा हरा सबजी निकलल अपना खेतसँ हरा सबजी चलैत रहल तखन भऽ गेल फेर ओ जो लास्टमे जा कऽ निकलैत रहल परवल तऽ कातिक महिना जा कऽ ओकरा फेर हम काटि दै छियै गाछकेँ फेर नीचाँसँ ओकरा गोबर दऽ देलहुँ खाद दऽ देलहुँ दऽ देलाके बादमे फेर ओहिमे कन्ना दैए कन्ना देलाके बादमे फेर ओ गाछ बड़ा होइए ताहि दुआरे ओकरा स्प्रै क् स्प्रे कऽ देलहुँ एक बेर चिरा कऽ तऽ तिराके स्प्रे कयलाके बादमे तखन फेर ओ फल परवल दैए तऽ परवलके अथि कयलहुँ तकर बाद लीचीके गाछ दू गो दरभङ्गासँ आनि कऽ रोपने रहौँ लीची हमरा बढ़िआँ फड़ैए तऽ लीची रहय दियौ जे पौँरो साल रहय दियौ जे पन्द्रह सए के लीची बेचि देलहुँ अपन धिआपुता से अच्छा ढङ्गसँ लीची खाइए अपनहु खयलहुँ कोनो जे अबै छथि जँ धिआपुतासभ एहि साल एहन भेल हन जेकि लीची चोरे तोड़ि लेलक ताहुपर भी रहय दियौ दू हजारके लीची बेचलहुँ इहो साल स्प्रे कऽ एना कऽ बेचि कऽ तब ओहिसँ फैदा होइए रहय दियौ जे ताहिके बाद खेती करै छी इहो बेर मक्काके खेती कयने छी लत्ती रहय दियौ जे लत्ती कयलहुँ तऽ घिउराके तरकारीके खेती करै छी तरकारी घिउरा र् रोपि देलहुँ घिउरा घिउरा नीक ढ़ङ्गसँ फड़ि जाए एगो घिउरा रोपने छलहुँ ताहिमे रहय दियौ जे बढ़िआँ ढङ्गसँ हमरा पाँच गो परिवारके एगो घिउराके लत्ती ओ सबजी खिला रहल हँ एखनहु तऽ एहि दुआरे घिउरो खेती कयलहुँ ओहो सबजी अपन निकलि जाइए आलूके खेती सेहो कऽ दै छी अपने तऽ आलू रहय दियौ जे निकलि जाए तऽ आलू एहन होइए जे कए बेर दू सालसँ आलूके खेतीमे बढ़िआँ ओ धोखा दऽ दैए ताहिके बाद घरके पीछेमे नहि भेल तऽ कदुआके लत्ती लगा देलहुँ जकरा कि सजमनि कहै छी हमसभ तऽ सजमनिओ बढ़िआँ फड़ैए नीक फड़ल यए सजमनि एहिबेर सजमनिओ रहय दियौ जे अपनहुँ खयलहुँ हन ताहिके बाद रहय दियौ आओर ग्रामीणके पड़ोसके लोककेँ किछु दऽ दै छियनि हँ सभ रङ्गके सबजी फूलके इएहसभ खेती हमसभ करै छी